ہمارے دیش کے اندر قبل دس سال پیچھے جاؤ تو ٹیکنالوجی کے معاملے میں کچھ کم تھا ابھی کے دور میں دیکھو کہ بڑی بڑی گاڑی آگئے ہیں سڑک پر طرح طرح کی گاڑیاں ہیں اور لیپٹوپ ہےکمپیٹر ہے ہے یعنی ہر طرح کے چیزیں نکل گئے نئے نئے چیزیں نکل گئے ہیں اور آدمی کو ایک دوسرے سے بات کرنا ہو کہیں سے کہیں رہتا ہے اور موبائل کے ذریعہ فون کے ذریعہ واٹس اپ کے ذریعہ ویڈیو کال کے ذریعہ بات ہوتا ہے تو یہ ایک ٹکنالوجی بہت جلدی ہمارے دیش میں ترقی کرلیا اس سے دس سال پیچھے جاؤ تو پہلے موبائل ووبائل نہیں تھا تو پہلے موبائل کا زمانہ نہیں تھا روٹوں پہ پہلے گھوڑا رکشا وغیرہ چلتا تھا آج دیکھو گاڑیوں کی لائن لگ گئی طرح طرح کے گاڑی نئے نئے ماڈل میں گاڑی نکلتے ہیں روز کا روز نئے ماڈل میں گاڑی نکلتے ہیں اور طرح طرح کی گاڑی چل رہی ہے تو ہمارا دیش ترقی میں ہے ٹکنالوجی میں بڑھ گیا ہے روز گاری میں پیچھے ہے نہیں تو ہر چیز میں ٹکنالوجی کے معاملے میں آگے بڑھ رہا ہے